इस सुआले च एह् पुच्छे दा कि तुस मगांए दा कुछ और होग ते आई कुछ होर जाग आई गया होग ते गल सच ऐ मेरे कन्ने केह् होया इक वार मेरे घर कोई बी नेईं हा बच्चे बी गेदे सारे गेद अऊं कल्ली घर में आखेआ चलो लोक आनॅलाइन कुछ बी मंगवादे में भी मंगवाई लैन्नी आं में के्ह कीता में आर्डर कीता में आर्डर कुछ कीता आई कुछ गेआ

नानॅबेज आई गेआ अऊं राधास्बामी नानॅवेज कियां खाई सकनी आं शुकर ऐ जियां में खोह्लेआ ते में चाम्पां आर्डर कीती दी हां ओहदे च लेग पीस पेदे है में उसी कीता फोन में आखेआ डिलिवरी बाॅय गी आखेआ में तू एह् के देई गेआ मिगी में कुछ और मंगेआ तू कुछ और देई गेआ उन्नै आखेआ मैडम नेईं नेईं साॅरी साॅरी पैहलैं उन्नै मेरे कन्नै इन्नी बतमिजी कीती मेरा निक्का हारा बच्चा हा ते बड्डे बच्चे गे ते ठीक पर निक्का बच्चा थोह्ड़ा माऊ बगैर जंदा मेरा निक्का हारा बच्चा छे म्हीने दा बच्चा हा मेरा में उसी बने मेरे दो सो चाली रपे बने में उसी दो सो रपेआ दित्ता में सौ रपे दा नोट दित्ता बाकी दस दस आहले देई ओड़े मेरे कन्नै बैहसन लगेआ कि में नेई एह् लेना में नेई एह् पनघट नेईं लेना में आखेआ में निक्के हारे बच्चे कन्नै कुत्थै जां पनघट इदा नोट करना पनघाट जेहडे़ हैन उऐ ऐ पवें अमरजैन्सी जेहड़ा किश मंगवाना पेआ ते होई गेआ उनें माराज इन्ना किश मिगी ओह् कीता बडे बतमिजी बोली मे कीता ओहदे उसी फोन में आखोआ में तू तुसे केह्ड़ा बंदा रक्खे दा एहदा ओह् नेई होंदा ऐ हमने कोई रखा नेई मैडम साॅरी साॅरी अंग्रेजी मारन लगा इयां बोलन लगा में आखेआ तू सालेआ जिसी गल्ल करने दी तामीज ऐ मि आखेआ दा थुआढ़ा कोई ठेका थोह्ड़ी ना लेता दा में पनघट थोह्ड़ी पनघट दा ते हून जेहड़ा कुछ ओह् में ते उंदे ताई कस्टूमर ही ना ओह् उंदी में उंदे पांदे में मेरे कोल उंदे भांदे मोरे कोल जेहडा कुछ बी ऐ में ते ओइयो देना में थोह्ड़ी ना हून ओह् देना में कुद्धर जाना में निक्के सारे बच्चे दी मां में कुद्धर जाना लैन उंहे केह् कीता मिगी में उसी आखेआ अपने ओहदे कन्नै गल्ल कराओ कैंहदा जाओ करी लेओ जेहदे कन्नै मर्जी करी लेओ गल्ल में कोई डरदा मेरे घरा आहला आया में उसी इयां इयां गल सनाई उंहे फोन कीता ओह् जना जिद्धरों आए दा हा उद्धरा बोलेआ के मैडम साॅरी गल्ती होई गेई बंदे ने कुते और भेजना हा थुआढ़े कोल आई गेआ में आखेआ ओह् कनेहा बंदा ऐ उसी गल्ल करने दी नेई तमीज कियां गल्ल करदे कुसै कन्नै कियां नेईं करदे इयां बोलदे ने कुसै कन्नै तमीज होंदी बंदे गी कुसै गी कन्ने लेडीज कन्नै इयां गल्ल करदे ना पागल थोह्ड़ी ना कोई इन्ना इना दिंदे पैहले थुहानू पैहले ओह् करना नेईं नेईं मैडम जे पिक एंड ड्राप आहले होंदे ना जेहडे नेट उपर कोई आर्डर होग ते फटा फट डिलिवरी लेन आई जंदे असें नेई इस मुडे़ गी रक्खे दा में थुआढ़ी गल्ती ऐ पहले मेरे घरे आहले आखेआ उसी ला दो चंडां ला मेरी लाॅडी कन्नै बतमिजी कीती उनें दो चंडां लाइयै उसी में मजा दस्सां